شہر میں بہت سارے چوریاں ڈاکے اور قتل عام ہو رہے ہیں معاشرے میں امن برقرار نہیں ہے قانون نظام تو برہم ہو چکا ہے جرائم شرح جرائم کی شرح بہت بڑھ چکی ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں شہریوں کو بہت کچھ کرنا چاہیے اور اچھے سے قانون کو فالو کرنا چاہیے چوری کرنے والے کو جب بھی ہمیں پکڑ کے پولیس کو دے ڈالنا چاہیے کیونکہ پولیس ہر جگہ نہیں ہوسکتی کوئی لڑکی کو بھی چھیڑ رہا ہے تو عام آدمی دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے آس پاس کے لوگ لوگوں کا کام ہے کہ اس آدمی کو سمجھائیں کہ لڑکیوں کو چھیڑنا ستانا بری بات ہے اگر وہ نہیں سمجھے تو اسے پکڑ کر پولیس میں جب کا جب آپ دے دیجیے اس سے معاشرے کا امن برقرار رہے گا ورنہ پھر کچھ نہ کچھ کرائم ہوگا جرم ہوگا لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جائے گا اسی لیے ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے